नमस्ते नमस्ते मैम जी जी बताइए कहाँ घूमना है मैम बहुत से ऐसे जगहें हैं आपको जैसे बनारस हो गया हमारे ज़िले में तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं घूमने के लिए जैसे बनारस हो गया वहाँ पर दिव्यअस्त्र मंदिर काशी विश्वनाथ बना है वह बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ आप घूम सकतें हैं वहाँ सबसे अच्छे मंदिर हैं वह और बहुत से जगहें हैं जा घूम सकती हैं आप जी जी घूम घुमा देंगे घूम सकती हैं आप जी काशी विश्वनाथ मंदिर है बनारस में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ आप घूम सकते हैं जी जी जी वहाँ तक ले जाने के काशी विश्वनाथ को वैसे तो पैंतीस सौ रुपये में हो जाता है आपके लिए कुछ कम कर देंगे जी जी होटल है रूद्रा होटल है वह बहुत अच्छा है होटल है वहाँ आपका खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी होटल में तो कम से कम पैसे में हो जाएगा जैसे पंद्रह सौ रुपये तक में हो जाएगा खाना उना सब अच्छे से हो जाएगा जी जी बहुत अच्छे से होता है नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी और घूमने की बात की जाए तो घूमने के लिए तो हमारे जौनपुर में बहुत ही अच्छी से अच्छी जगह हैं जैसे लाल क़िला हो गया वहाँ वह भी बहुत प्रसिद्ध जगह है वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने आप भी जाएँगी वहाँ पर जी जी है होटल है बहुत ही अच्छा होटल है जी नहीं जी नहीं ग़लत कोई भी दिक़्क़त नहीं होगी जी जौनपुर का क़िला घुमा सकते हैं आप आप वहाँ जाएँगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहोस बहुत पुराना बहुत हज़ारो साल पुराना है क़िला है वह जी जी जी दिखा सकते हैं आप देखेंगे तो

तो पार्क है पार्क इलाहाबाद में है बहुत ही अच्छा पार्क है कंपनी गार्डन है वहाँ कंपनी गार्डन है वहाँ पर अब होटल भी है अच्छी एक से एक होटल है वहाँ पर आपको अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी वहाँ पर खाने पीने की सब चीज़ की व्यवस्था अच्छे से मिल जाएगी हो जाएगा आपको जी जी

जी जी नहीं नहीं नौ सौ नौ हज़ार रुपये हो जाएगा जी हो जाएगा कम चलिए आपके लिए आठ आठ हज़ार रुपये में हो जाएगा जी इससे कम नहीं कर पाएँगे